हैलो हां नमस्ते जी तुस प्रोजैक्ट मैनेजर होर बोल्ला दे अच्छा अच्छा थुआढ़ा में कंस्ट्रक्शन वर्कर बोल्ला ना ते तुस सनाएओ मिकी थुआढ़ा जेह्ड़ा प्रोजैक्ट जेह्ड़ा कंस्ट्रक्शन दा जेह्ड़ा बिल्डिंग दा कुत्थै नेह् ऐ अच्छा चक्क रेलवे स्टेशन कोल ऐ ना ते तुस सनाएओ किन्नी बड्डी बिल्डिंग तुसें बनानी ऐं ते ओह्दे आस्तै फिर तुसें प्रोजैक्ट ते बनाए दा गै होना ऐ अच्छा सिंगल ई बनानी ऐ बिच अच्छा इक बाथरूम अच्छा इक इक बाथरूम आई गेआ इक किचन आई होर कमरे रूम बगैरा सारे सनाओ अच्छा अच्छा ठीक ऐ डबल स्टोरी बनानी जां सिंगल ई बनाना अच्छा सिंगल ई बनानी होर कोई फैसिलिटी अंदर जि'यां अंडरग्राऊंड टैंक बगैरा अच्छा ओह्बी बनाना ऐ ते तुसें पूरा प्रोजैक्ट बनाए दा होना ना ओह्दा नक्शा नुक्शा ते ओह् मिगी तुस शामीं ना ओह् करी ओड़ेओ व्हाटसऐप करी ओड़ेओ ते हां इस्सै नंबरै पर भेजी ओड़ेओ नी ते भी पता चली दा निं उस्सै स्हाबै मतलब उस्सै स्हाबै कम्म शुरू करी ओड़ दा आदमी ते तुस सनाओ पूरी कंस्ट्रक्शन दा कम्म कंप्लीट करने किन्ने पैसे देई ओड़गे इ'यां साढ़ा रेट चला दा इसलै इक कमरे दा लैन्ने अस मटीरियल अगर घरै आह्लें दा होऐ तां नाॅर्मल नाॅर्मल कोई दो लक्ख रपेआ इक दा दो लक्ख हंजी हां हां लेबर सारी असें अपनी लानी हां बाकी तुसें ई पूरा कंप्लीट करियै देना असें ऐसी कोई गल्ल निं ऐ पूरा कंप्लीट देना पलस्तर करियै सफेदियां पेंट रोगन सारा किश करियै दरवाजे नेईं मटीरियल थुआढ़ा होना खाल्ली साढ़ी हां ओह् सारा असें गै देना सिर्फ मटीरियल होना थुआढ़े ओह्दे बिच बाकी सीमेंट बगैरा रेता बजरी ओह् तुसें अपना लाना अगर असें लाना तां इक कमरे दा तुसें ई खर्चा पेई जाना कोई चार लक्ख रपेआ हां फिर हां उ'यै ना ते ओह् तुस ओह्दा प्रोजैक्ट तेआर करो पैह्लें नंबर पलैंथा बनाओ पलैंथ किन्ना थुआढ़ा सक्वायर फुट च ऐ ते भी उत्थूं बाद फिर अस आई जन्ने आं कम्म करने ई तुस सनाओ तुसें किन्ना जल्दी चाहिदा एह् अस आई जन्ने आं सत्तें अट्ठें दस्सें दस्सें दिनें दे अंदर अंदर आई जन्ने आं हां ठीक ऐ ते दस्सें दिनें दे अंदर आई जन्ने आं ठीक ऐ चलो ठीक ऐ शुक्रिया सर